देखियौ अपना काम धर्म जे होइ छै भज्जन किर्तन ई सबसे अपनाके संस्कार बढ़ै छै संस्कार इहो सबके मतलब होइ छै संस्कारके प्रभाब पड़ै छै ई सब करला से अपनाके संस्कार बढ़ै छै आओर ई सब करेके चाही किए तऽ ई सब करला से सबके रक्षा यानि सब संस्कृति सब किछु होइ छै भज्जन किर्तन करला से अपनाके ठीक होइ छै ई सब मन्दिर जेना अपनाके चल जाइ छियै रबिबारके मन्दिर जाइ छियै ई सब कथी लए अपनाके जाइ छियै ई सबसे अपनाके मन भेलै मन यानि सुख होइ छै जैसे चलेके हइ मन्दिर चलेके हइ कीर्तन करेके छै शिवचर्चा करेके छै ई सब करेके छै कोइ भी चीज जेना अपनाके पुरा हो जाइ छै मन कोइ भी मनके बात होइ छै ने ई ईश्वर से अपना आरके यानि भगबान से प्रार्थना करै छियै हे भगबान ई काम हम्मर हो जतै ने तऽ हम तोरा ई चीज करेबो कीर्तन करेबो भजन करेबो जे किछु करवेला ओ सब करबाबेके छै तऽ अगर ओ काम अपनेके मन वाला पूरा हो जाइ छै तऽ कीर्तन यानि कीर्तन या मन्दिर जे भी काम होइ छै ओके तरह जाके करे के पड़ै छै अपने यहाँ कीर्तन रातिके होइ छै दिनके भी होइ छै शिवचर्चा शिवचर्चा की होइ छै मतलब कोइ भी ब्यक्ति भगबानके किछु कबूललखिन कबुलकै तऽ ओकर मतलब काम पूरा हो गेलै तऽ जेना कहे हइ हे भगबान हमरा ई काम हो जतै तऽ हम तोरा ई चीज करेबौ ओ तऽ ठीक हय तऽ ओ काम हो जाइ छै तऽ ओ व्यक्ति अपन काम पुरा होलाके बाद ओ अपन कीर्तन भजन जे भी हुए ओ सब करबाबे हइ ई सब करेला से अपनाके संस्कारमे भी परिबर्तन होइ छै संस्कार आगे बढ़ै छै ई सब जेना पहिले नहि करै छलियै तऽ देखै छलियै पहिले इहोके बहाना नाहा सोनाके लोग रेडी रहै छै तिलक लगा लै छै माथा पर तऽ कतेक अच्छा लागै छै ई सब करैके चाही ई सबसे परिवार यानि हँसी खुशी से रहै छै आओर ई सब जे भी होइ छै ओ सब ओ करेके चाही धर्मस्थान धार्मिक देखियौ धर्म जेना मन्दिर अपनाके जाइ छियै तऽ भगबान से कोइ प्रार्थना करै छियै हे ईश्वर ई चीज हो जैहऽ ओ चिज हो जैहऽ हम तोरा जल चढ़ैबो चाहे ई करबौ बेलपत्तर चढ़ैबो फलना करबौ चिलना करबौ ई सब देखु ईश्वर नै करै छै लेकिन अपना आर जे भर्म होइ छै नऽ धर्म के अनुसार काम तऽ हो जैबै करै छै तऽ ओ काम कहै छै भगबान करा देलखिन करा देलखिन तऽ आब हम ई कीर्तन करेबै यानि भजन करेबै शिबचर्चा नवाह करबेबै अपने यहाँ नवाह भी होइ छै नऽ तऽ नवाह यानि कोइ बेक्ति के अच्छा काम हो गाएल कोइ चीज हो गेल तऽ ओ नवाह करैलक बहुत चीज करबेलक ई सब करबेके चाही ई सबसे अपनाके संस्कार आओर बढ़ै छै आओर अपना आरके देखते हुए अगला पीढ़ी यानि अगला बच्चा भी देखतै तब ने ओ सब ई सबके लत लगेने रहतै से हँ हम्मर फेमिली ई चीज करै छलै परिवार ई चीज करै छलै तऽ हमहुँ आर करबै तऽ अपना आरके सबसॅं पहिले ई ई भी करेके चाही आओर सुबेरे उठके नाहाके सबसे पहिले सुर्ज देबके प्रणाम करेके चाही प्रणाम करू आ ओहिके बाद नाहा सोनाके रेडी रहबै तब ई सबसे संस्कार आगे अपन आरके बढ़ै छै ई सबसे आओर भगवान से कृपा करू मतलब जे भी मांगैके होइ तऽ ओसब मांगला से नहि कोइ चीज मे कम्मी नहि रहै छै जनलियै ई सब करेके चाही भजन कीर्तन से ऊ सबसे कुछो नै होइ छै लेकिन अपना आदमी यानि मानब आर के सब बिकास के लिए होइ छै ई सबसे संस्कार अपने के बहुत बढ़ल रहै छै